हमारे घर में कोई बीमार होता है तो खिच दलिया खिचड़ी नमकीन दलिया खिचड़ी बनाई जाती है हमारे यहाँ बच्चे भी मेरे बच्चे बीमार हो जाते हैं तो हम नमकीन खिच दलिया बनाते हैं फीकी खिचड़ी बना के खिलाती हूँ आलू की सब्जी बना लेती हूँ कभी उनके लिए कभी पराठे बना के खिलाती हूँ हमारे मेरे घर में मेरे पति बीमार होते हैं तो उनके लिए अच्छे हैल्दी खाना खिलाती हूँ ताकि वे जल्दी ठीक हो सकें और कभी खिचड़ी भी बना लेते हैं कभी खि खिचड़ी बना के खिलाती हूँ कभी दलिया बना देती हूँ उसके बाद मेरे ससुर जी बीमार होते हैं तो हम उनके लिए सादा दलिया बनाना पड़ता है सादा दलिया ही बनाते हैं सादी खिचड़ी बनाते हैं ज़ीरे से बनी हुई और उन्हें ज़्यादा तीखा पसंद नहीं है इसलिए हम मीडियम खाना ही बनाते हैं उनके लिए और हाँ हमारे घर में कोई बीमार हो हो जाता है तो हम हैल्दी खाना खिलाते हैं ताकि वह जल्दी से जल्दी ठीक हो सके और हम लोग हाँ बीमार हो जाते हैं तो या तो दलिया दूध में दलिया खिलाते हैं और दलिये को अच्छे से दलिये को घी में घी से बघारते हैं द ज़ीरा डाल कर घी से बघार कर खिलाते हैं तो और अच्छा लगता है जल्दी ठीक हो सकते हैं उसके बाद खिचड़ी भी हम लोग सब सब चीज़ें डाल कर बनाते हैं और बीमार इंसान को खिलाते हैं तो वह जल्दी ठीक हो जाता हे हमारे य यहाँ बीमारी में अधिकतर दलिया और खिचड़ी ही बनाई जाती है